سن انیس سو ننانو تئیس مئی کو میری پیدائش ہوئی سن انیس سو سینتالیس پندرہ اگست ہندوستان نے برطانوی استعمار سے آزادی حاصل کی سن انیس سو اڑتالیس تیس جنوری ہندوستان کی عدم تشدد کی تحریک آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا گیا سن اٹھارہ سو دو اکتوبر مہاتما گاندھی باپ آف ڈی نیشن پیدا ہوئے سن انیس سو یکن پچاس چھبیس نومبر ہندوستان کا آئین اپنایا گیا جس نے ملک کو ایک جمہوری جمہوریہ کے طور پر قائم کیا سن انیس سو اٹھانوے گیارہ مئی ہندوستان نے اپنا پہلا کامیاب ایٹمی تجربہ کیا جوہری ہتھیاروں کے اعلانیہ رسائد بن گیا